मैंने पक्षियों को देखा है लेकिन यह पक्षी जो है जंगल में पाए जाते हैं ताकी यहाँ मनुष्य जो है बहुत ही बड़ा निकृष्ट मनुष्य है यह अपने उनको जानवर चिड़ियों को देख करके उनको मार भी देता है और खाते हैं भी खा लेते हैं इसलिए चिड़ियाँ यहाँ से जंगलों में चली गई हैं बड़े बड़े जंगल हैं जहाँ मनुष्य कम से कम जाता है वहाँ क्योंकि मनुष्य की जी मनुष्य मांस खाने में बहुत ही एक्सपर्ट हो गया है इसलिए जो है यह चिड़ियाँ इससे सामान्य वगैरह है

सामान्य चिड़ियाँ आपको दिखाई नहीं पड़ती यहाँ क्योंकि यह चिड़ियाँ जो है इसको लोग गोली या बन्दूक से मारकर नीचे गिरा देते हैं और इसलिए यह चिड़ियाँ यहाँ अब बहुत कम दिखाई पड़ती है और यह चिड़ियाँ जो है ऐसे सावन चिड़ियाँ सबसे चिड़ियों में सबसे बेस्ट और जैसे सब चिड़ियों से सबसे सबसे हंस वगैरह इसलिए समुद्र के टापू में चले गए हैं ताकि इसलिए कि हाँ वहाँ मनुष्य न पहुँच पाए और इसलिए मनुष्य जो है वह मनुष्य से निकष्ट हो गया है कि मनुष्य किसी प्रकार की मनुष्य के अंदर किसी प्रकार की दया तो होत होनी होती ही नहीं है इसलिए यह चिड़ियाँ बाहर रहती हैं और यहाँ नहीं दिखाई पड़ती हैं वैसे मैं हंसों के घरों में बहुत बहुत ही रास करते हैं लेकिन वहाँ जाने में हमको प्रॉब्लम भी लग लगता है और जैसे स्वान वगैरह हैं यह सब चीज़ें जो है बड़ी बड़ी झीलों में रहती हैं इतनी बड़ी झील होती हैं जबकि दो दो किलोमीटर दूरी पर जहाँ गोली और और गोली और धनुष वगैरह की वहाँ नहीं जा सकते वह मतलब मार नहीं सकते किसी भी प्रकार से अगर झीलों में जाते हैं तो वह आदमी जाता है तो चाहता तो है लेकिन वहाँ बूड भी जाएगा और वह फंस जा सकता है उसमें इसीलिए यह चिड़ियाँ बहुत ही दूर झीलों में रहती हैं और जैसे कुछ चिड़ियाँ ऐसी हैं जैसे तीतर है बटेर है यह चिड़ियाँ जो है यह यह भी यहाँ नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि मनुष्य इनको लोगों से और उनसे पतला करके यहाँ पर बेचने की अधिक लगते हैं इसलिए जो है हमने देखा है कि यह चिड़ियाँ मनुष्य अक्सर खाता है तो इसलिए यह चिड़ियाँ यह बाहर रहती है और यह जंगलों में रहती हैं लोग जंगल में जा करके इसकी शिकार कर भी लेते हैं इसलिए मनुष्य को देख करके जैसे हैं कुछ चिड़ियाँ हैं जैसे तीतर हैं बटेर है यह चुप्पे चुप्पे भाग जाती हैं ताकी यह दिखाई नहीं पड़ती है इसीलिए हमने इनको बहुत ही पसंद किया है और चाहिए भी कि चाहना भी चाहिए

हम तो मनुष्य के मांस खाने वही भी बहुत हमको दुःख होता है कि हमें मांस खाने मनुष्य को खाने से बहुत ही सामान दूध दही घी चावल दाल आटा यह सब मनुष्य के ही फल द्वारा खाने के लिए मिलते हैं लेकिन चिड़ियों को लेकिन चिड़ियों को भी खा लेते हैं लोग और मनुष्य को कुछ खाने का कुछ काहे ही नहीं दिया मनुष्य तो अब के इतना वह हो गया कि चिड़ियाँ है अरे जो चीज़ आपके पहली बात तो इंसा कीड़े मकोड़े खाती है तो उसको आप खाना ही नहीं चाहिए गलत खाओगे तो गलत ही बुद्धि होगी इसलिए आप मनुष्य की बुद्धि ज़्यादा खराब हो गई है इसलिए मैं कहता हूँ कि आप आपको चिड़ियाँ से ही यह चिड़ियाँ हमने देखा है और जंगलों में पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ मनुष्य इनको धोखा दे के मार देता है और कोई बात नहीं है इसलिए चिड़ियाँ बहुत भाग जाती हैं इसलिए यहाँ हैं भी नहीं और मनुष्य इतना निकष्ट है कि मांस खाने के लिए देखो कितना क्या क्या करता है और गाय नहीं गाय को तो सरकार ने बचा दिया नहीं तो गाय का भी मांस भी खा लेते हैं इसलिए गाय खैर बच गई ठीक बस बंद करे भई एकर बंद बंद